जोंनि आबाद मावनाया जाहैबाय मैगं गायनाय एरिनाय ओरै दैज्लां समाव माय गायनाय दा आजिखालि जु दानि जुगाव गोबां रोखोमनि ट्रेक्टारजों एवो पावार टिलार एरिजों माबायो एवो बेफोरनोसै आरो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायाबो आलादा जुदा जायो मैगं फोनायावबो हासार एरि होजोबनांसिगौ हासार लामा मुला लाइ लाफा फोनायावबो नोङो हासार गुबुन गुबुन रोखोमनि हासार होनांगौ ओरै माय गायनाय समावबो नोङो हासार होनांगौ दुब्लियाव थांनाय फैनाय बेफोरनो आरो आरो जोंथ' दानि जुगाव ट्रेक्टारफोरजोंसो हालेवसै बेनो आरो मोसौजों बांसिन हालेवनायानो जाला नांगोल एरि बेफोरजों हालेवनाया खमसै बेनो बायदि बिदिनो आबाद मावनायाव जों गोबां हासार मुवा बेसाद होनांगौ बिदिनो बायदि आलदा आलदा जुदा रोखोमनि हासार मैगं आबाद मावनायाव होनांगौ जानानै फैयो जेरै नों मैगं मोनसे फोनांगौआव नोंहा गोबां रोखोमनि हासार एरि बाहायनांगौ जानानै फैयो बिदिनो नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जेराव माजों मोजां जायो बिखौसो नायो दाथ' जेरै माजों मैगं गायनाय एरिनायाव मोजां जानानै फैयो बेफोरखौ नायो आरो गोबां रोखोमनि हासार एरि ओंखारबाय जोंनि आबाद मावनाया जेबो बांद्राय एसिबांमानि खस्थ' गैला ओरैनो नों ट्रेक्टरजों होबानो आराम जायो आजिखालि ट्रेक्टर दंजोबखासै नों बांसिनानो खस्थ'द्राय खालामनाङा बिदिनो आरो